हाँ भैया मैंने आपकी कैब बुक कर की थी लेकिन आप इतना ज़्यादा फ़ेयर मांग रहे हैं मेरे को तो जबकि जबलपुर से भर भेड़ाघाट ही जाना था उसमें मेरा समथींग समथिंग साढ़े तीन हज़ार रुपए फ़ेयर दिखा रहा है ये सही थोड़ी ना है जी मैं जबलपुर से ही बात कर रही हूँ और आपकी कैब जो मैंने बुक की थी और आज ही के डेट के लिए बुक की थी और उस टाइम पे आपने मेरे को जो किराया है वो समथिंग पंद्रह सौ बताया था भेड़ाघाट तक के लिए

जी जी जी ऐक्चुली शुरू में मेरे को पंद्रह सौ रुपए दिखाया रहा था इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कैब ड्राईवर के लिए डन कर दिया था लेकिन अभी जब वो अभी हमको निकलना है इवनिंग में चार बजे का टाइम दिया था हमने तो चार बजे के टाइम की जगह आप आपकी तरफ़ से मुझे मेसेज आया है कि समथिंग पसाड पाँच या साढ़े पाँच आप लोग आएँगे और ऊपर से फ़ेयर भी पंद्रह सौ की जगह तीन हज़ार रुपए दिखा रहा है

जी हम लोग चार लोग हैं और हमने जो कैब बुक की थी वो भी उसके हिसाब से की थी लेकिन वहाँ पे लोगों से तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है कैब का डिस्टेंस तो उतना ही है नहीं नहीं जी हम चार लोग हैं कैब के लिए जी जी तो देख लीजिए तो देखिए आपकी ऐप में सारे के सारे जो प्राइज़ेज़ हैं वो हमेशा कम ही दिखाते हैं ऐज़ कम्पेयर्ड टू दूसरे की जो ऐप्स हैं ठीक है इसलिए हमने किया था लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कल पंद्रह सौ दिखा रहा था आज तीन हज़ार हो गया और पार्टिसिपेंट तो कल भी हमने उतने ही डाले थे तो आप आप लोग तो मैनुप्युलेट कर रहे हैं सीधे सीधे फिर भी लेकिन आपकी कैब के ऊपर हमने भरोसा किया इसलिए आपकी कैब को बुक किया था और आप आप कैब ड्राईवर बात कर रहे हैं ना चलिए कोई बात नहीं मैं ये कैब ये कैब मैं कैंसिल कर देती हूँ और आज के बाद मैं इस ऐप से यूज़ ही नही करूँगी थैंक यू जी जी धन्यवाद